हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल बेड़ा ही पार बिल्कुलु बिल्कुलु सही जॻहि ते फोन लॻाई अथव बराबरि हा हा बराबरि हा हा हा हा

अच्छा अच्छा हुनमें तव्हांखे घणा ईंच खपे टीवी बराबरि बराबरि वॉशिंग मशीन ॾिसो तव्हांखे सेमी ऑटोमैटिक खपे या फुल ऑटोमैटिक खपे अच्छा पाणी ॾाढो आहे त फुल ऑटोमैटिक हा फुली ऑटोमैटिक तव्हां वठो ऐं सुठनि अघुनि में हुनजी लाईट जी बचत बि तव्हांखे सुठे नमूने थींदी हर हिकु शइ जो माना तहांखे सुठे नमूने तव्हां उनखे कम में आणे सघो था जी जी गारंटी अॼुकल्ह साहिब ॾिसो हाणे इलेक्ट्रोनिक शयूं आहिनि पर अॻिए जीअं पंज साल मिलंदी पर हाणे पंज सालु न पर टे साल त वारंटी अथव हा वारंटी मिली ती वञे हा गारंटी साल जी मिलंदी आहे साल जी मिली वेंदी आहे हा साल जी मिलंदी बिल्कुलु ऐं हुनमें सम्झो कुझु कुझु पैसा तव्हां भरींसो त उहा गारंटी अञा वधंदी ईअं हिसाबु थींदो आहे हा जी जी जी वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन ॾाढी सुठी अथव एलजी अथव हा वीडियोकॉन झूनी ऐं सुठी शइ अथव मने वीडियोकॉन जो नालो ॾाढो ओनीडा बि ईंदी आहे पर वीडियोकॉन वधीक सुठी आहे फ्रिज तव्हांखे घणा लीटर घुरिजे सिंगल डोर खपे डबल डोर खपे डबल डोर में घणा लीटर ऐं घणा स्टार वारी तव्हांखे खपे हा अच्छा अच्छा हा सुठो सुठो सुठो आहिनि आहिनि हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही सही सही बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं अच्छा अच्छा एसी घणा टन खपे सर जी अच्छा अच्छा त इहा स्प्लिट वारी तव्हांखे खपे की न विंडो वारी खपे हा हा बराबरि बराबरि जी जी जी त तव्हांखे सभई शयूं सुठे अघु में माना किफायती अघनि में तांखे मिली वेंदी ॾाढो सुठो तव्हांखे फ़ाइदो मिलंदो उहा सुविधा बि तव्हांखे मौजूद आहे असां वटि उहा बिल्कुलु बिल्कुलु हिकदमु सुविधा तव्हांखे ॾिनी वेंदी जी जी ॾाढे सुठे नमूने माना तव्हां चारि शयूं था वठो त सम्झो त जीअं ॿिनि शयुनि ते तव्हां ॿ शयूं था वठो त थोरो माना सम्झो अघु थोरो वधीक पवंदो आहे पर जेका न तव्हां चारि शयूं वठो था तव्हांखे फ़ाइदो पवणो ई पवणो आहे नुक़सान जी कोई गुंजाईश ई कोन्हे जी जी हा हा वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज में वलपूल अथव वीडियोकॉन तव खाली उनमें वीडियोकॉन में गोदरेज अथव गोदरेज झूनी आहे झूना नालो आहे गोदरेज जो सैमसंग बि अथव ऐं संसुई अथव जी जी हा हा सैमसंग त माना संसुई ऐं ॿियो ॿियो एलजी अथव हा दुकान ते ॿाहिरि ट्रैफिक लॻी पई आहे न थोरी उन जे करे हाणे छा कजे हा उहा ई उहा ई जो दुकान ते त हाणे ॾिसो था कंहिं महिल ट्रैफिक आहे या कोई ॿियो कोई दुकानु जे पासे में ॿिठो आ त कंहिंखे मना करे सघबी कोन्हे जी जी ॿिया ग्राहक बि ॿिठा आहिनि उन खे ॿियो कोई ॻाल्हाए रहियो आहे त केमहिल केमहिल उन जो आवाज़ बि केमाल्हि अचे थो जी जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु आहे न हा बिल्कुलु बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे ओनीडा जी मां तव्हांखे हिकिड़ो कम थो कया सभिनि जी हिन जी परस्थ ठाहे करे विचूरु ठाहे करे मां तव्हांखे तव्हांखे नंबर वॉट्सप आहे न मां सॼी सॼी विचूरु ठाहे करे मां तव्हांखे लिस्ट ठाए करे मोकिलिया तो त तव्हांखे अंदाजो लॻी वेंदो त तांखे कहिड़ी कहिड़ी शइ वठणु केतिरो फ़ाइदो पवंदो तव्हां कीअं किश्तुनि में किफ़ाइइती दरुनि सां तव्हां चुकाए सघंदो इहा सॼी इया सॼी मां तव्हांखे डीटेल सॼी विचूरु मां तव्हांखे वॉट्सप ते मोकिले तो छॾियां न न सभु रेडी अथव बसि तव्हाण दुकान ते अची बस मूंसा अची मिलो बसि जे कुझु जेके डॉक्यूमेंट्स कुझु इहे दस्तावेज़ कुझु कागर जमा करणा पवंदा आहिनि बसि उहो फॉर्मेलिटी पूरी कंदासीं बसि सभु त्यारु ई त्यारु आहे जी जी दुकानु साईं असां सूमरु ॾींहुं

हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अची वेंदव हिकदमु बिल्कुलु बिल्कुलु बिना कंहिं तकलीफ़ जे सामान तव्हां वटि पहुची वेंदो जय झूलेलाल बेड़ा ही पार झूलण महिर कंदो